تمہیں خالی وقت میں کیا کرنا پسند ہے مجھے خالی وقت میں باہر جانا دوستوں کے ساتھ گھومنا اپنی فیملی کے ساتھ گھومنا اور اُن کے ساتھ وقت بتانا بہت پسند ہے اور میں خالی وقت میں ڈرامے بھی دیکھتی ہوں کافی زیادہ اور خالی وقت میں مجھے ناولس پڑھنا کافی ساری چیزیں الگ الگ طریقے کی پڑھنا بہت پسند ہے اور خالی وقت میں میں اللہ کا ذکر کرتی ہوں مجھے ذکر کرنا بہت پسند ہے اللہ کا قرآن پڑھنا ترجمے کے ساتھ مجھے وہ بہت پسند ہے خالی وقت میں اور خالی وقت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت بتانا مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میرا خالی وقت میں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتی ہوں میں خالی وقت میں اچھے سے اپنا خالی وقت بتاتی ہوں جیسے کہ باہر چلی جاتی ہوں باہر کھیلتی ہوں تو باہر کھیلنا یہ سب مجھے بہت پسند ہے